जी हाँ हमारा सेकिंड प्रोडक्ट वॉसिंग मसीन था यह वॉसिंग मसींग उतनी अच्छे तरीक़े से कपड़ों को साफ़ नहीं कर पाता था जिस से कि उम्मीद से हम ने यह वॉसिंग मसीन लिया था ये वॉसिंग मसीन शुरुवात में तो कुस दिनों तक सही रहा लेकिन चार से पाँच दिनों ही बाद यह जब चलता था तो इस में बहुत ही अजीब तरीक़े की आवाज़ भी आने लगी